संनाय खावनायाथ' जोंहा चिराङाव बांसिन बन बन बाहायनासो संनाय जायोमोन एल पि जिखौथ' बारा बाहायानो दा एसे बाहायनाय जाबाय थेवबो दाबो बन बाहायनानै संनाय जायो आरो ना ओमफ्राय एल पि जि बाहायनानै संनायखौबो बारा मिन्थिजोबा जुदि एल पि जि बाहायनायनि एल पि जि बाहायनानै जोङो माखासे सांग्रांथि लानांगौ जायो बांसिन माने बेरफ्रुनाय मानाय आरो जों खुला खुलि गालांलाबायफ्लांनाय बेफोरखौ एसे थाल लानांगौ आरो ना संनाय समाव गेसखौ अन खालामनानै दोनबाय थानायाव एखम्बा बावफ्लाङो ना बेखौ मोजाङै बन्द' जादों ना जायाखै मोजाङै थाल लानांगौ आरो एल पि जि बेरफ्रुनानै खामबा माबा मा खालामनांगौ मा खालामनाङा जेन'बा अर खा अर खामोबा बस्ताफोरजों जोख्लोबनानै बुद्रुनांगौ बा जोमनानै बुसिनानै लानांगौ बेफोरबायदि आरो एल पि जि बाहायनायाव जोङो फाइफफोरखौ लिक जादों ना जायाखै बेफोरखौ मोजाङै चेक खालामनांगौ आरो एल पि जिया जानला मानला उन्दै मानसिफ्राबो बाहाय जाया उन्दै मानसिफोरखौ दांहोनो नाङा खुला खुलि गालांफ्लांबा गाज्रि जायो बाव बेनिफ्राय गेस गबोनानै सोरबा अर सावदोंबा खाथियाव अरखौ थाब बियो हमो बेखायनो मोजाङै थाब बन्द' खालामनानै दोननांगौ संखांबानो दाइरेक्ट बन्द' खालामनानै दोनोबा मोजां